जि'यां कि अस रिलीजियस कम्युनिटी दी गल्ल करचै तां एह्दे च एह् ऐ कि साढ़ै जेह्ड़े असें इक गुरू पन्डित जेहड़े साढ़े गुरू धारे दे होंदे मतलब सारे आंदे जेह्ड़े उत्थें एडवाइस दिंदे के मतलब जेह्ड़ा के असें पाप जेह्ड़ा ओह् नेईं करना चाहिदा जां कोई ऐसा चीज कोई ऐसा गुनाह् जिसी अस आक्खी सकदे असें नेईं करना चाहिदा पाप जित्थें कन्नै साढ़ै पाप दिक्खेआ जा साढ़ी जेह्ड़ी कुंडली जित्थें पाप दिक्खेआ जा ऐसे चीज असें कोई नेईं करना चाहिदा असें जिन्दगी दा अगला रस्ता बी अगर दिक्खेआ जा तां मतलब मरने शा बाद बी जेह्ड़ा साढ़ै अग्गै जेह्ड़े पुन्न होर पाप जेह्ड़े ओह् शीशे च दिक्खे जंदे न कि किन्ना बन्दा एह् धर्म किन्ने पुन्न कीते इस किन्ना पापी सा मतलब ओह्दे दिक्खियै एह्दे आस्तै असेंगी केह् कीता धर्म जेह्ड़ा ऐ साढ़ा तां असें पुन्न ही करना चाहिदा पाप आस्तै गलत सोच जिसी अस आखदे के कदें नी रक्खना चाहिदी होर ना जेह्ड़ा गलत ना करो होर ना अगर कोई दूआ बी करदा तां उसी बी गलाओ कि एह् गलत ऐ अगर तुसेंगी लगदा कि अगला गलत करदा ऐ उसी गलाओ के गलत ऐ एह् चीज पाप अगर मिलना ऐ इस चीज गी नेईं करो ना आपूं करो होर ना गलत कुसै गी करना देओ